सिंधी भाषा जी सभिनी खां वॾी चुनौती हीअ आहे की हींअर असांजा घर में सभु सभिनीनि ॻाल्हाइणु बंदि करे छॾियो आहे सिंधी भाषा तॾहिं ई वधंदी जॾहिं की स घरु सभु सिंधी पाण में सिंधी में ॻाल्हाईंदा ॿारनि सां सिंधी में ॻलहाईंदा सभनीनि खां वॾी चुनौती हीउ आहे की कोई ॻाल्हाइणु नथो चाहे क्यूकी हुन में कोई रोज़गार जो कोई प्रबंध कोन्हे तव्हां अगरि सिंधी सिखो बि था त ऐं चाहियो था की भई कोई मूंखे हिन में कमु मिले रोज़गार मिले त उहा हिकिड़ी बुनियादी ज़रूरत जेका आहे उहा नथी मुहिया थी सघे ऐं ॿी ॻाल्हि असांजे खे कोई जे जीअं ॿुधंदो त सिंधी अगरि ॿुधंदो आ त वधीक तांंखे खबर पवंदीत असांजो सिंधी चैनल असांजी डिमांड रही आ कि असां खे हिकड़ो सिंधी चैनल मिलण खपे उहो अञा ताईं मिलियो कान्हे त अगरि सिंधी चैनल बि हुजे न त माण्हू सिंधी में ॻाल्हाईंदा ॿुधंदा ऐं कुझु प्रोग्राम थींदा सिंधी में कोई फिल्म पिचर्स ईंदियूं तॾहिं कुझु हिन ई वाधारो थी सघे तो चुनौतियूं घणियूं आहिनि ऐं हिन में असांखे कन कमु करणु खपे